तव्हां महावीर ढाबे तां था ॻाल्हायो हा मूंखे आहे न पंहिंजी रोटी जो ऑडर ॾिअणो हो तव्हांजे हिते छा छा मिलंदो आहे तव्हां ॿुधाइ सघो था ता तव्हांजे हिते आहे न पिज़्ज़ा वग़ैरह मिलंदो आहे पास्ता ऐं पिज़्ज़ा जो प्राइज छा आहे हूअ हूं ऐं उन सां गॾु एक्स्ट्रा चीज मिलंदी त तव्हां मूंखे हिननि जी प्राइज ॿुधाइ सघो था की भाई छा छा प्राइज आहे जीअं बर्गर वग़ैरह असांखे आहे न लार्ज पिज़्ज़ा हुनजी प्राइज छा आहे हा ऐं आहे न हुनजी बर्गर वग़ैरह जी लार्ज बर्गर जी त असांखे जीअं पास्ता खपे हा वाइट पास्ता जी मूंखे ॿुधाइ सघो था प्राइज हा शाही पनीर ऐं डोसा वग़ैरह बसि बसि अच्छा त तव्हां होम डिलीवरी कंदा आहियो या कोन्ह कंदा आहियो मतिलब असां होटल ई अची करे मतिलबु वठूं अच्छा ऐं हिन सां मतिलबु तव्हांजे शाकाहारी हलंदो आहे या मासाहारी बि हलंदो आहे अच्छा शाकाहारी ऐं हुनमें मतिलब शाही पनीर वग़ैरह सभु

अच्छा तव्हां न असांजी मतिलब हिकु लार्ज पिज़्ज़ा करे लाहियो लार्ज पिज़्ज़ा पास्ता वाइट पास्ता करे लाहियो वाइट पास्ता ऐं न रोटियूं रोटी में तव्हां न असांखे डबल रोटी मिलंदी आहे हा त डबल रोटी ऐं न अगरि असां एक्स्ट्रा वठण चाहियूं त हो मिलंदी अच्छा ऐं छाछ लस्सी वग़ैरह सभु हूं त तव्हां आहे न असांजो हिकु लार्ज पिज़्ज़ा करे लायो ऐं पास्ता करे लाहियो ऐं वरी रो ऐं रोटी में आहे न असांजी डबल रोटी डबल रोटी करे लाहियो ऐं हिन शाही पनीर जी भाॼी करे लाहियो ऐं लस्सी छाछ करे लाहियो

उनखां ॿियो उनखां पोइ हा छा चवां इहो इहो ईंदो आहे न हलो ठीकु आहे पोइ मां न अचाव ई थी तव्हांजे हिते या तव्हां ऑडर ई करे लाहियो अचो काई दिकत ठीकु आहे